सर जी नमस्कार में थोआढ़ै इत्थां इक टैक्सी इक ऐप्प बुक कराई ही में तु'सेंई थोह्ड़ा इक पैह्ले दा एड्वांस बी देई ओड़े दा लेकिन किश कारण नेईं में प्रॉब्लम बनी घर फैमली प्रॉब्लम ते में थोह्ड़ा जाई निं सकना में कैब कैंसल करानी में तु'सें गी जेह्का अमाउंट जेह्का में पैसे पैह्ले दे दित्ते दे हे थोह्ड़ा मिगी ओह् रिफंड करी ओड़ो बापस भेजी ओड़ो मीं थोह्ड़ी जरूरत ऐ फिर भेजुड़ो तुस गूगल पेऽ या प्ही फोन पेऽ दे तरफां भेजी ओड़ो तुस जरूरत ऐ जल्दी जल्दी करेओ सर जी